हमर फेवरिट विषय इतिहास छै ओहिमे शाहजहाँके बारेमे हम बतायब शाहजहाँ एक राजा छै छथिन शाहजहाँ आ ताजमहल बनवैले रहथिन ओ है आगरामे शाहजहाँ मुमताज महलके यादमे ताजमहल बनाओले रहथिन इसभ एक प्रेमके प्रतीक रहै मुमताज महलके यादमे शाहजहाँ ने शाहजहाँ वहाँ पर आगरामे ताजमहल बनवा देले रहथिन ताज शाहजहाँ एक एगो राजा रहथिन जे बहुत सारा युद्ध केलखिन आओर ओहिमे विजय भी केलखिन फेर जीत हुनकर विजय भी पैलखिन आओर वहाँके राजा भी बनलखिन बहुत दिन तक वहाँ पर शासन भी केलखिन शाहजहाँ अकबरके अथि एक अकबर भी एगो राजा रहथिन जे जे ओ भी बहुत सारा युद्ध केलखिन युद्ध केलखिन अकबरके बहुत सारा अकबर मुगल कालमे बहुत समय तक शासन केलखिन मुगल साम्राज्यके ओ बहुत बड़ा विख्यात राजा रहथिन जिनका चलते ओ बहुत प्रसिद्ध रहथिन मुगल कालमे ओ बहुत दिन तक शासन कलखिन आ हुनकर कए गो हुनकर कए गो पत्नी भी रहथिन जे हुनकर साथे रहैथ रहथिन आओर हुनकर अथि अकबर आओर शाहजहाँ आओर बहुत सारा वहाँ पर राजा रहै रहथिन जे बाबर भी रहथिन बाबर आओर आओर कुछ आओर कुछ आगे आओर कुछ आगे भी रहथिन बहुत सारा हो गेल